میرے گاؤں میں شادیوں کا انتظام ہندوستانی ثقافت کی طرح ہی ہوتا ہے جب شادی کا ماحول ہوتا ہے اور شادی کے لیے لوگوں میں باتیں ہو جاتی ہیں کہ ہاں شادی ہونے والی ہے تو پورے گاؤں کے لوگ مل کر ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر اس شادی کو بہتر سے بہتر طریقے سے مکمل کیا جائے اس سوچ میں لگ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کام کرنے لگ جاتے ہیں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھے سب اس میں مل جل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں جہاں تک بات رہی دونوں خاندانوں کے درمیان پہلی ملاقات کی تو اس کا انتظام بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے پہلے جب ایک خاندان دوسرے خاندان کے گھر تشریف لاتے ہیں تو ان کی تاریخ متعین کی جاتی ہے کہ ہاں فلاں تاریخ کو آپ ہمارے یہاں آئیں جب وہ آتے ہیں تو لڑکی کیسی ہے کیا کرتی ہے لڑکا کیسا ہے کیا کرتا ہے چال چلن رہن سہن پڑھائی لکھائی کس حد تک پڑھائی کی ہے کتنا پڑھا ہے ان تمام چیزوں پہ بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مدِ نظر رکھا جاتا ہے کہ بچے کا خاندان کیسا ہے بچی کی خاندان کی تاریخ کیا رہی ہے کیسے لوگ اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں کیا ثقافت ہے کیا ریتی رواج ہے ان تمام چیزوں پہ ایک مفصل بحث کی جاتی ہے تو یہ پہلے ملاقات کے درمیان کچھ اس طرح کے ماحول اور ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں اور محلے کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ جب دوسرے خاندان سے ملنے جاتے ہیں تو کس طرح سے اور کیسے ملا جائے کیا ریتی رواج ہے کیا ثقافت ہے ان تمام چیزوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے دونوں خاندانوں کے درمیان کی ملاقات کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ تمام چیزیں بہت سہولت کے ساتھ آسانی سے مکمل اپنی تکمیل کو پہنچ سکیں